ईअं त हिते दिल्ली में कुड़ मौसम ऐं त्योहार आहिनि जाते असां माण्हू असां माण्हुनि खे सुझाव ॾेई सघदायूं की हिते हुन त्योहार ते या उन मौसम ते अची करे पंहिंजो मतिलबु मनोरंजन करे सघंदा आहिनि या सुठो टाइम गुज़ारे सघंदा आहिनि पर असां चवंदासीं की हिते सावन महीने में बि शुरूआति खो अगरि ॻाल्हायूं त सावन महीने में हरिद्वार खां कावड़ खणी करे हिते कावड़िया ईंदा आहिनि ऐं जल अभिषेक कंदा आहिनि त हिन में तीअं खां इन में काफ़ी भीड़ हूंदी आहे दिल्ली में इन टाइम त माण्हू श्रद्धालू अची करे पंहिंजो सुठो टाइम कढी सघंदा आहिनि ऐं दशहरे ते बि माण्हू इते ईंदा आहिनि इंजॉय कंदा आहिनि मनोरंजन कंदा आहिनि पंहिंजे ऐं ॾियारी ते ॾियारी नवरात्रनि ते अची करे बि माण्हू पंहिंजो सुठो टाइम कढंदा आहिनि डांडिया वग़ैरह कंदा आहिनि हिते ऐं सभिनि खो ख़ासि कर खे हिते नयों सालु जेको आहे ॾाढी धूमधाम सां मल्हाईंदा आहिनि माण्हू हिते अची करे ॾाढो वधीक टाइम सुठो कढंदा आहिनि ऐं हिते असां बि इहो ई सुझाव ॾींदासीं की नए साल ते अची करे पंहिंजो मनोरंजन करणु क्रिसमस ते ॾाढो हिते भीड़ भड़ हूंदी आहे खोड़ माण्हू ईंदा आहिनि ॿाहिरो ऐं होलीअ जहिड़े त्योहार ते बि माण्हू हिते अची करे इंजॉय कंदा आहिनि ऐं असां इहो ई सुझाव ॾींदासीं की इहो टाइम इहो इहो टाइम सभु दिल्ली में घुमण जे लाइ बिलकुलु सुठा आहिनि